बिहारमे मीडियाके काम छै कि बिहारके जनताके आम जनके बात सरकार तक पहुँचाबैके आओर सरकारके बात जनता तक पहुँचाबैके मीडिया एक प्रकारसँ भावके संवाहकके रूपमे जानत जानल जाइत छथि जाहिसँ सरकारमे बैठल सरकारके प्रबुद्ध नागरिक जे वहाँसँ सञ्चालन करै छथिन ई आम जनताके दुःख दर्दके सुनि पबै छथिन समझि पबै छथिन या ओहिके समाधानके लेल ओहन व्यवस्था करै छथिन सवार सरकारके दिशा निर्देश की छै कोना छै ओकर जानकारी मीडिया आम पब्लिक तक पहुँचबै छथिन आओर आम पब्लिक भी सरकारके सरकार चलाबैमे सहयोग करै छथिन तऽ हम देखै छियनि कि आपसी सामञ्जस्य बैठाबैमे राष्ट्रके सही दिशामे लअ जाइमे मीडियाके बहुत बड़ा योगदान छै जे होबाक चाही